हाँ हम ठीक हैं जाना है देवघर जाना है काशीपुर जाना है शिमला जाना है देवघर जाना है काशी जाना है शिमला जाना है हाँ तो बहुत महंगा नहीं है कम कर के बोलिए ना कितना लीजिएगा पाँच हज़ार चलिए ठीक है दे देंगे हाँ देवघर जाना है और शिमला जाना है काशी जाना है सब जगह का ना बोले हैं हो जाएगा ना कम से कम आठ हज़ार आठ हज़ार महंगा नहीं लग रहा है अच्छा चलिए ठीक है दे देंगे ठीक है गर्मी मे घूमने के लिए सोच रहे हैं इधर बाखकिना चला जाए और इधर थोड़ा कोलकाता घूम आएँ नज़दीक में नहीं नहीं उतना पैसा में कौन जाएगा बीस हज़ार भाड़ा नहीं है वहाँ का कम ही भाड़ा है वहाँ का पंद्रह हज़ार नहीं दस हज़ार दे देंगे हाँ दो चार दिन चार दिन रहेंगे पूरा फैमिली जाएँगे